ठीक छै अहाँ ठीक छी ने

आम से तऽ अहिबेरा ओतेक नहि ने फड़लै किया तऽ गाछ सबमे ओहन एहिबेरा आम नहि एलै कम एलै हँ ठीके छै लेकिन कनी महगा चलै छै भा लेकिन ठीके छै एहिबेरा सबटा गाछ नहि फड़लै हँ आम यै बम्बै मालदह दै छै पचास रूपये केजी लेबै अहाँ की ओ पचीस टके तऽ नहि नहि नहि पचीस टके कतौ नहि छै हमहूँ तऽ खरीदीये कऽ ने आनै छियै कोनो हमरा अपना बाग बगान छै नहि बीस टके तऽ कतौ नहि छै कनी आरो पचीस लए कऽ दए देब हम आ देखिऔ हमरा बुतऽ खरीद कऽ आनै छियै गाड़ी भाड़ा लागै छै सुपौल जाइ छियै तखन ने बेचै छियै कोना दए देब एते सस्तामे से कहियौ नहि लै के हैत तऽ नहि लेब देखबै तखन ने हँ देख लियौ तकर बाद अहाँ विचार करब कि पहिने भा तोड़ि लेब हँ कम करबै लेकिन अहाँ कनी देख सुन कए लियऽ तकर बाद देखै छियै हँ देखियौ अहाँ आबि कऽ बड्ड सुन्दर छै खायमे बड्ड नीक लागत बड्ड मिठगर आम छै पाकल आम छै जानलियै मालदह छै जरदालू छै जे लेबै सरहीयो छै सरही कनी सस्तामे मिलत

नहि बुझलियै फड़लै सब कलम के थोड़े फड़लै गोटे गोटे गाछ फरि गेल आ सब नहि फड़लै तैं कनी महगा दै छियै आ सरही जे लेबै तऽ ओ अहाँकेँ सस्ते मिलत जानलियै देखबै तहन ने अहाँ कऽ घरे सँ सब चीज बुझि लेबै कि देखबै तहन सरही सस्तेमे मिलत पन्द्रहे टके किलो ठीक छै लए कऽ आबै छियै ठीक छै ठीक छै आबथु ठीक छै हँ ठीक छै राखु रखै छी ठीक छै करब फोन लै के हैत तऽ आबि जाएब